हैलो हां जी हां जी एह् में जम्मू दा आई दी ही इत्थै रियासी घूमने आस्तै ते मी हां मी कुसै ने नंबर दित्ता थुआढ़ा भई हां कि भई उ'नेंगी पुच्छो उ'नेंगी बड़ा इत्थै रियासी दा बड़ा नालेज ऐ उ'नेंगी उ'नेंई ज्यादा पता ऐ रियासी दा कि इत्थै केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् घूमने आह्लियां न कि में पैह्ली बार आई इत्थै रियासी नी पता गै नेईं कु'त्थै कु'त्थै घूमने ई जाना ते कोह्दे कन्नै जाना कुत्थुं गड्डी करनी किश करना ते तुस असेंगी थोह्ड़ा मिगी थोह्ड़ा समझाओ ते कि'यां मतलब कि उद्धर जाना एह् मी इत्थें एह् एह् रियासी जेह्ड़ा बस स्टैंड इत्थें जोरावर सिंह दा स्टैचु नी बने दा ऐ जित्थै प्लेग्राउंड बस हां हां में उत्थैं खडोती दी आं अच्छा

अच्छा अच्छा धनसर बाबै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां जी हां जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा स्याड़ बाबै अच्छा अच्छा अच्छा नेईं इक उत्थै सुने दा भाई शिवखोड़ी बी ऐ जगह् उत्थैं बी नेईं गेदी ऐ में नेईं नेईं नेईं टुरी लैन्ने आं अस ओह् टुरी लैन्ने हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ फिर बस इ'यै इ'यै बस पैह्ले इ'न्ने हारे दर्शन करी लैन्ने आं न ते फ्ही तुसें परतियै फोन करङ में नेईं नेईं पता केह् पैह्लें इ'न्ने गै करी लैन्ने आं ते फ्ही तुसें आं'ऊ परतियै फोन करङ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ एह् तुं'दा बड़ा बड़ा शुक्रिया महाराज